हँ हम इण्डियन आइडल सन म्यूजिक रिअलिटी सेहो देखैत छी आओर हमर सबसँ प्रिय प्रतिभागी छलाह पवनदीप राजन जे उतराखण्डसँ छलाह आओर हुनकर गायन बहुत सुन्दर छलाहे जेकि सुनऽमे बड़ा आनन्द अबै छलाहे जाहिके कारण इण्डियन आइडल सन म्यूजिक रिअलिटी शोके विजेता भी रहला आओर पवनदीप राजन आओर हुनकर गाना एतेक सुरीली हुनकर आवाज छलनि हेँ एतेक पहाड़सँ जुड़ल आओर हुनकर जे छै से अँ उतराखण्डसँ जुड़ल जे हुनकर आवाज जे छलनि हँ से अतिसुन्दर छलनि हँ जे अँ हमर कि हमरा साथ साथ पूरा आओर इण्डियन टेलीविजनपर जतेक भी लोक देखै छलनि हँ से हुनकर आवाजसँ अँ मन्त्रमुग्ध भऽ जाइ छलनि हँ आओर आनन्दमय भऽ जाइ छलनि हँ जाहि कारण देखै छी जे आइ इण्डियन आइडल म्यूजिक रिअलिटी शो के पवनदीप राजन जे छथि से विजेतो भेलनि हँ आओर बड़ा सुन्दर आनन्द आएल एहि बातपर